ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں خدا کی عبادت کرتے ہیں ان کے آگے سجدتا کرتے ہیں ان سے دعائیں مانگتے ہیں ہمارے گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے ہماری امی نانی نانا بھائی بہن سب قرآن شریف پڑھتے ہیں سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہمارے گھر میں سب میل ملاف سے رہتے ہیں ہمارے گھر میں بہت اچھا ماحول ہے سب بہت محبت سے رہتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں ایک دوسرے سے اچھے سے باتیں کرتے ہیں ہم لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں قرآن شریف بہت اچھی کتاب ہے خدا کی دیوئی کتاب ہے قرآن شریف پڑھنے سے ثواب ملتا ہے گھر گھر میں ہر کوئی پریشانی نہیں آتی ہے